हमारे खासकर बिहार में हमारे क्षेत्र में यहाँ पर कला का बहुत महत्व स्थान दिया जाता है खासकर जैसे इनमें बाँस की कलाकृति मधुबनी पेंटिंग और लकड़ी के ऊपर किए गए नक्कासी वाले काम वो बहुत ज़ोरो शोरों से चलता रहता है खास करके जब कोई व्यक्ति अपना फर्नीचर का निर्माण करवाता है तो उसमें नक्कासी का इस तरह का लकड़ी की खुदाई करके उस पर कलाकृति बनाया जाता है रही यहाँ तक बाँस की बात तो बाँस की भी कलाकृति होती है खासकर कि यह तब देखने को मिलता है जब छठ महापर्व आता है क्योंकि बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व छठ को माना जाता है यही एक मात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते सूरज और उगते सूरज को नमन किया जाता है इस समय में यहाँ पर बाँस के तरह तरह के जो बनाए जाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है उदाहरण के लिए यूँ कहाँ जाए तो जैसे टोकरी है जिसे दौड़ा के भी नाम से जाना जाता है सूप है कुनिया है इस प्रकार की जो बातें होती हैं जो कलाकृति का निर्माण होता है उनको लोग खरीद कर अपने घर लाते हैं और अपने बड़े हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं और उसमें उसकी उपयोगिता होती है जहाँ तक इस छठ की ही चर्चा करें तो उसमें एक मिट्टी का चूल्हा भी होता है यह भी एक कलाकृति है इस कलाकृति को हर जगह बड़े ही अच्छे भाव से उसको देखा जाता है यहाँ पर मिट्टी का चूल्हा बनाकर बड़े बड़े शहर बाजारों में उसको भेजा जाता है ताकि लोग जो छठव्रती होते हैं उसे खरीद कर उसका अपना पूजा पाठ का जो त्यौहार होता है उसे भली भांति मनाते हैं जहाँ तक मिथिला पेंटिंग की सवाल है तो मिथिला पेंटिंग आजकल इसका जादू सिर चढ़कर बोल रहा है कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इसका नाम चल रहा है अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे ऐसे नेतागण जो बिहार भ्रमण पर आए थे जिसमें एक अमित शाह जी का भी नाम है उन्होंने आया था यहाँ पर तो उनको भी एक मिथिला पेंटिंग भेंट किया गया था उन्होंने सहर्ष से स्वीकार किया मिथिला पेंटिंग जो खासकर इसका क्षेत्र माना जाता है इसका केंद्र बिंदु वह मधुबनी है जो मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है मधुबनी पेंटिंग और यह मिथिला पेंटिंग इसकी कलाकृति बहुत ही अद्भुत होती है इसकी कलाकृति क्या पूरे विश्व में इसको बहुत अच्छी नजर से देखा जाता है और इसे बहुत ही मान सम्मान मिलता है यह हमारे क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति है ऐसे में हम इसमें आजकल देखते हैं कि जहाँ पर भी मिथिला पेंटिंग के नए कलाकृति की जाती है तो उसमें वहाँ पर मीडिया का भी रोल होता है और मीडिया वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको बहुत से अपने चैनलों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाता है अभी कुछ ही दिन पहले हाल फिलहाल में हमारे गाँव के बगल के ही चंगेल पंचायत की एक लड़की थी जिसे राष्ट्रपति सम्मान मिला खासकर के इसी मिथिला पेंटिंग के कारण उन्होंने हमारे क्षेत्र में इस कलाकृति को आगे बढ़ा के बहुत ही मान सम्मान बढ़ाया है और उम्मीद है हम इस मिथिला पेंटिंग को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे और लोगों को प्रोत्साहित करते रहेंगे ऐसी मेरी कामना है